دلی ہمیشہ سے مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے ہندو مت اسلام سکھ مت جین مت اور عیسائیت کے ماننے والے یہاں بستے ہیں خاص طور پر اسلام دلی سلطنت اور مغل سلطنت کے ادوار میں اسلام کا بڑا اثر رہا ہے شاہی مسجدیں مثلاً جامع مسجد درگاہیں مثلاً حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اہم ثقافتی علامات بن گئی ہیں ہندو مت اور سکھ مت لال قلعے کے قریب میں بنے مندروں اور سکھ گرودواروں مثلاً گرودوارا بنگلہ صاحب نے بھی شہر کے تہذیبی ورثے میں اپنا کردار ادا کیا ہے دلی میں اردو اور فارسی زبان نے مغل دور میں ترقی پائی ہندی یہاں کی عوام عوامی زبان بنی رہی دوسرے علاقوں سے آنےج آئے جانے والے مہاجرین کی وجہ سے مراٹھی اڑیا اور دیگر زبانوں کا بھی کچھ اثر رہا ہے مغل فنِ تعمیر مثلاً قطب مینار لال قلعہ ہمایوں کا مقبرہ دلی کی پہچان ہے قالین کاغذی کام سنگ تراشی اور خطاطی وغیرہ میں بھی دلی کا خاص مقام رہا ہے چمڑے کا کام اور زیورات سازی کی صنعتوں نے بھی دلی کی دستکاری میں اہم کردار ادا کیا ہے دلی کے قلعے مقبرے دروازے اور حویلیاں مختلف ادوار کی شاہکار ہیں ان میں اسلامی طرز تعمیر ہندو اسلامی طرزِ تعمیر اور بعد میں برطانوی راج کے دوران نوآبادیات طرزِ تعمیر نمایاں ہیں ثقافتی میل جول دلی ہمیشہ مختلف ثقافتوں کے ملاپ کی جگہ رہی ہے مختلف ادوار میں مہاجرین کی آمد مراٹھے افغان ترک مغل انگریز نے اس شہر کی ثقافت میں نئے رنگ بکھیرے ہیں